बैंकक शिकायत हम जाए कऽ जेनरल मैनेजरकेँ कहैत छी जे तुरन्ते सुनि कऽ ओहिपर तुरन्त विचार करैए विचार विमर्श कए कऽ अपन बैंकके अधिकारीके साथ मिलि कऽ ओहिपर तुरन्ते ओकर जे तुरन्त जे उपचार छै ओकर बारेमे सोचैए फेर हमर समाधान ओकर ढूंढैए तकर बाद ओकर बारेमे हमरा सभकेँ कहैए ताकि ई तऽ होइते यए हम बैंकमे अगर कोनो शिकायत करैत छी तऽ हमरा तुरन्ते ओकर उपचार मिल जाइए हमरा ओतेक ओतेक ज्यादे हमरा वेट नहि करय पड़ैत छै आरो तऽ आरो ई छै जे हम बैंकमे जाएके साथे बैंकक चाहे जेनरल मैनेजर रहए कि ओतय छोटसँ छोट स्टाफ रहए छोटसँ छोट अधिकारी रहए ओसभ हमर बातके समझैए किओ हमर बातकेँ इम्हरसँ उम्हर ठेलैके प्रयास नहि करैए ओकर बारेमे सोचैए समझैए ओकर की ओकर की उपचार भए सकैए तत्काल या कखन तक लागत ओ टाइम ओ समय ओ सभटा हमरा बताबैए